दा बिबारा आस'लटे एरैबायदि जिनिस सासे दुखुआव माबा मोनसे दुखुआव थानाय मानसिखौबो बिबार बारसेखौ जुदि खाथियाव जुदि नुयोबा बे गोसोआव गोजोननाय फैयो दुखुआनो खारो बिबारा एरैबायदि जिनिस जिनिसखौ जों इसोरनो होयो बे स्रेस्ट' जोङो इसरखौबो जों बिबारदोंनो फुजिगासिनो दङ आरो बे बिबारा बबेयाव जों बाहाया बिबारखो जों जेरावबो बाहायो बिबारा एरैबायदि स्रेस्ट' बस्थु जे बिबार फांसे बिबार दंफां फांसे गायनानै जुदि बिनि दंफांनिफ्राय जुदि बिबारा जेला बारनाय नुगोन जों गायग्रा मानसिया एरैबायदि गोसोआव गोजोननाय मोनो आरो बिबारखो नुनानै जोङो हायोबा आरो गायबावनो गोसो जायो आरो बेयाव हासार होनानै बिनिसाय बिबारखौ देरसिन जाबावनो हायो नामा हो नुनायाव मोजां जागोन बेबायदि जोंनि गोसोआव फैयो दा बेखायनो जों मा खालामो जों बिबार होननाय बुस्थुखौ मत मन्दिर गासियावबो नखरावबो दरखङावनो जेरावखि जाया जों साजायनायाव जा माबानायावनो जा नखर दरखङावनो जा लामायावनो जा मन्दिरफोरावनो जा जों बिबार दं बिबारनि दंफां जों गायनाय खार'ना बेनो जे बिबारा जोंखौ गोसोखौ गोजोन होयो बे समायना महर नुनायजों लोगोसे जोंनि फरिबेसखौ मोजां नुनायजों लोगोसे बिबारा जोंखौ गोसोखौ गोजोन होयो आरो बै बेबायदि बिबारखो जुदि गावगायनानै जुदि बिनिफ्राय जुदि बिबार बारसे बारहोनो हायोबा बेसे गोसोआव गोजोननाय फैगोन खिन्तु गायग्रा मानसिया बे खोथाखौ बुजियो आरो बेखायनो बिबारखौ जाय गायदो हो बे बुजिगोन आरो बिबारा बारसे खानो थांनायाव जों बुहुत जों साननो लगिया जायो इमान खुन्दर इमान समायना बिबार बारसेखौ आं बोरै खागोन अब्लाबो जों उफाय गैया जों इसोर सिबियावनो जा बहाबा जा बिबारखौ जोङो बारसे बारनैबाबो जों खानानै जोङो इसोरखौ जों गाबज्रियो बा बहाबा जों बिखो साजायनायाव जों बाहायो आरो बिबारा एरैबादि मुल्यबान दा बिबारा आसलथे माने जोंखो माने बुंस'हाया बिबारा जोंखो गोसोखो इमान गोजोन होयो बिबारा बिबायदि आरो